बिहारमे जे छै से स्वास्थ्य सेवाके लेल लोकके पहुँचैके लेल आसान छै आदमीके आसान छै ताकि लोक जे छै से अस्पतालमे अच्छा सँ जे छै से अपन काम करबा लै आओर बात रहै सरकारी एतऽ सरकारीमे जाइके लेल तऽ सरकारिओ जे हर गाँवमे ओहिसँ बगल बगल मे छै ओहोमे लोक अपन इलाज करबाबै छै जतऽ तक बात रहलै सरकारीमे तऽ सरकारिओमे आदमी सबके जादा बेनिफिट मिलै छै आओर साथमे जे छै से किछु आदमी के जादा बीमारी रहै छै तऽ ओहिमे जे छै अपना पैसा जेकरा नहि रहल ओ अपन जे छै से अपन प्राइवेटमे जे छै से अपन इलाज कराबै छै ग्रामीण क्षेत्रमे जे छै से जादातर आदमी के जे छै से अपन सरकारिए अस्पतालमे अपन जे इलाज करेलक आओर साथमे जे छै अपन आदमी सब हर आदमी इएह सोचलक की सरकारी अस्पतालमे जे छै हर तरह के जे सुविधा मिलल रहै छै ओहिसँ आदमी सब जे छै से हर बीमारीके अपन इलाज करबै छै जब आदमीके कोनो बड़ा बीमारी भऽ जाइ छै तऽ ओ अपन प्राइवेट अस्पताल मे जे छै से ओहिमे इलाज करेलक जे प्राइवेट बड़ा बड़ा अस्पताल छै से गाँव शहर गाँव मे ग्रामीण एरियामे नहि आबै छै से शहरी क्षेत्रमे आबै छै ओहिमे आदमीके जाय परै छै आओर ओहिमे जे छै से आदमी सब अपन जे छै अपना हिसाब सऽ लोक आ इलाज करेलक ओहिमे प्राइवेटमे जे छै से हर आदमीके जे सरकारी सँ कनी जादा पैसा लगै छै इलाजमे आओर ओ इलाजमे जे छै से जादा पैसा सऽ जे ओ अपन इलाज करेलक जादा बड़ा बीमारी रहल तऽ ओहिमे आदमी सब जे छै से बड़ा बड़ा जे छै से बड़का अस्पतालमे कनी जादा कनी फीस जादा रहल डॉक्टर्सके आओर जे छै से अपन आदमी ओहि हिसाब सँ अपन काम करबेलक आओर अपन जे छै से गाँवमे जे छोटा छोटा आदमीके जे कोनो कोनो छोटका छोटका बीमारी भेल तऽ ओ अपन अपन गाँवए मे इलाज करबै लेलक जे छै से आदमीके जे बाहर नहि जाय परल ताहिके लेल जे छै से अस्पतालो सब छै बगल उगलमे जे काम भऽ सकै छै आओर साथमे जे छै से दुनू तऽ दुनू अस्पताल जे छै जेकरा आदमीके जाहिमे जरूरत परल ओहिमे जे छै से ओ ओहि हिसाब सँ ओहि मऽ अपन आदमी गेल